आं बेबायदिनो खाथि खालानि गामियाव बांसिनानो सामफ्रामबो थांनाय जायो आरो ना बांसिन खामानियाथ' जेबो स्पेसियेल थार नङा बिदिनो एखमबा बेरायनो थाङो ओमफाय एखमबा मैगं लायनो थाङो आङो मैगङाव आङो बाजाराव बांसिन जाय ना सानफ्रामबो दिन जेन'बा मा ओंख्रि जागोन दिनै बेखौ लाइयो आङो मान माखासे मानसिफ्रा दङ जे यै थांबाय थानो बायो दिनैनो बायथुमखानानै लानसै सप्ता खनसेफोरनि बे बायदिनो आलु इरि बिदिनो मैगंफोर बायथुमनानै लाननै प्रिसाव दोनफैयो बे बायदि खालामो मानसिफ्रा नाथाय आं बेबायदि खालामा आङो मानि प्रेस प्रेस आराम गामिनि बिदिनो मैगं जानो लुगैयो आं बेखायनो जेन'बा आं दिनै मा ओंख्रि संगोन बेखौ लायगोन आं ओमफ्राय संफैगोन आं आलदा मानसिफोर बायदि बायथुम खानानै दोना ओमफाय आं मानि आंना जेब्बो आइदिया थाया आरोना मानि गाबोन मा ओंख्रि जागोन मा संगोन माहा थांगोन बिदिनि जेब्बो आइदिया थाखाया आंना ओंखायनो आं जे गाबोन जागोन बा मिथिगोन आरो आंना बेखायनो आङो मैगंफोरखौ जेन'बा सानसे जनायनिखौ सानसे बेबायदियावनो लाबोयो ओमफ्राय एखमबा बेलासियाव बेरायनो लुबैयो लोगोफोरजों बेरायहैसै बेराय हैयो आं ओमफाय फुं फुङाव सोरांबा आंनाथ' साइकेल दं नालाय साइकेल सालायो आं मरनिं वाक खालाम हैयो आङो गामि खाथियाव थांनानै आं बिदिनो आर आंनि लोगोबो दं ना बे गामि खाथियाव बिसिनाव थांबाय थायो आं ओमफ्राय बिस्रा सम सम जासि हरो आरो मैगं इरि लांफैनो बिसिना न'आव मैगं फानोना बेखौबो लायनो थाङो आङो गामियाव बेनोसै बांद्राय स्पिचेल गैया